जीवनमे विद्यार्थी जीवनमे तऽ कोनो ख़ास चुनौती नहि परल बढ़िआँ पढ़ाइ लिखाइ होयत रहय तऽ बढ़िआँ नम्बर आबैत रहय नौकरीक समयमे

बहुत संघर्ष करय परैत रहय आ ओकरा जेना तेना जे छै ओकरा पार जे ढंगसॅं होए अपन बुद्धिसॅं विवेकसॅं शानसॅं दामसॅं हर तरहसॅं ओहि चुनौतीके सामना करय परैत रहय आ ओकरा पूरा कयल जाइत रहय तऽ मेहनत आओर धैर्य ई दुटा चीज़ अगर यऽ अहाँके सन्गमे तऽ अहाँ ज़िंदगीके कोनो भी चुनौतीके सामना आसानीसॅं कए सकै छी आ एहिना हमहुँ केलहुँ